जी मूं मुंहिंजो नालो शंकर आहे मां मूंखे एक्चुअली हे न पंहिंजे लाइ बुशर्ट पसंदि करिणी हुई छा तव्हां मूंखे बाएतालीह नंबर हाणे जी शर्ट कुझु त जेका नासी कलर में या हा लाइट लाइट कोई शेड में हल हल्के शेड में कोई ॿुधाईंदा कहिड़े कहिड़े नमूने जी आहे ऐं कॉर्टन जी हुजिणी खपे जी जी थैंक्यू